महिलाओं को कुएँ से पानी निकालते वक्त बहुत परेशानी होती है बाल्टी में रस्सी बांधते हैं रस्सी को धीरे धीरे कुएँ में उतारते हैं उसके बाद बाल्टी भर जाती है तो उसको खिंचतें हैं धीरे धीरे तो महिलाओं के हाथों में बहुत दर्द होता है और महिलाओं की कमर में भी बहुत दर्द होता है इसलिए महिलाएँ परेशान होती है पानी कुएँ से निकालते वक्त मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कुएँ में एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाई जाए जिससे महिलाओं को पानी निकालते वक्त कोई परेशानी नहीं हो और आसानी से पानी भरा जाए